हिकु हज़ार टे सौ पंजाहु ॿ हज़ार सत सौ टेहठि नव लख नव हज़ार नव सौ नवानवे छह सौ उणितालीह सतावीह